आइ भी हमरा सभकेँ संस्कृति जीबैत छै अभीके बूढ़ पुरान सभ अभियो धोती कुर्ता सभ पहिनैत छै जो हमर सभकेँ पर्व होइत छै सभ धार्मिक तौर तरीका से होइत छै जो भी हमरा सभके विवाह सभ या समारोह सभ जे होइत छै ओ भी बड़ी धार्मिक सांस्कृतिक तरीका से मनायल जाइत छै आओर जो हमर सभके जो भी होइत छै जँ महापर्व हो या कोइ भी पर्व हो जो भी ओ सभ भी बहुत धूमधाम से धार्मिक तरीका से मनायल जाइत छै आइ भी हमर सभके संस्कृति जीवित छै